آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایسے کامیاب آپ کاروبار کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو آپ کی دیہی کمیونٹی میں شروع کیے گئے ہیں ہاں ایسے تو کئی کاروبار ہیں مگر ان میں کاروباروں میں سے دو ہی کا ہم دو ہی کاروباروں کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے ان دونوں میں سے ایک ہیں مکئی کا ہمارے یہاں کے لوگوں کو جو کاروبار نے سب سے زیادہ کامیاب کیا ہے وہ مکئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ سب سے زیادہ مکئی کی کھیتی باری کرتے ہیں مکئی کا کاروبار کرتے ہیں اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا ہے ہے کپڑے کا کاروبار جو ہمارے یہاں کے لوگ اکثر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں بغل میں کلکتہ ہے جو سوٹ کا کاروبار ہوتا ہے وہاں سے اور کٹیہار ہے ارریہ ہے ان تینوں جگہوں سے خاص طور سے کپڑے وغیرہ لاتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں ان دونوں کا نے خاص طور سے لوگوں میں بہت کامیاب کیا ہے لوگوں کو بہت کامیاب کیا ہے